हलो मैम नमस्ते हाँ मैं ब्यूटी पार्लर वाली हूँ हाँ मैं सब कुछ कर लेता हूँ क्या क्या काम है हाँ कौन सा फेसियर करवाना है चेहरे पर करवाना है चलेगा हाँ पैसा लगेगा आयब्रो बनवाए का है पचास रुपये लेते हैं फेसियर के तीन सौ रुपये मैम और फिर बताइए हाँ डिजाइन से डिजाइन बना देंगे जऊन बताएँगी मेकअप भी करते हैं बार भी डिजाइन दार करते हैं और कलर भी जऊन बताओगी बाल भी कहित कलर करते हैं बाल भी मतलब डिजाइन से वह करते हैं बाँध देते हैं

हाँ हो जाएगा

पाँच सौ लेते हैं उसका हाँ हाँ हल्का ही होगा पएइसा बहुत ज़्यादा ज़्यादा लेते हैं

का कहतिन आ कर ले हाँ कर लेते हैं

किस दिन आओगी अभी आ रहीं अभी आ रहीं नमस्ते